गोंयांत फामाद म्हणचे नुस्त्याचो वेवसाय तशेंच कांय लोक जे खारवी ना ते गरोवपाक वयतात गरोवंक जी आमकां गरयो करची पडटा ताका एक लांब बडी आसता तातूंत एक तावंस घातिल्लो आसता तावंसाक गरो बांदिल्लो आसता गरो तुमकां वेगळ्या नंबराचो मेळटा एक तीन नंबर चार नंबर दोन नंबर अशें आनी त्या तावसांक एक शिशें म्हणून बांदिल्ले आसता ते शिंशे उदकांत बुडपाक जाय म्हणून आनी गरो पोंदाक वचपाक जाय म्हणून तो बांदिल्लो आसता तशेंच आनीकूय पोलेर म्हणून यूज केल्लो आसता मागीर जाळ मागीर अशेंच कितें कितें फिशींगेक आमी यूज करतां आनी आमकां फिशींगेक वयचें पयलीं आसा कितें लायतलें ताजेर आसा समज तुमकां व्हडलें नुस्तें जाय जाल्यार धाड्यो लावंक शकता तुमी गऱ्याक ना जाल्यार तारले लावंक शकता तारल्याक तुमी तुमकां अशें चो चणक मागीर तांबशें तशें व्हडलें व्हडलें नुस्तें लागता आनी समज तुमी बारीक नुस्तें गरयता जाल्यार तुमी तशें काळुंदरां काळुंदरांक तुमकां पीठ आनी तातूंत इल्लीशी हळद घालपाची आनी ती कालोवन सुकें कशें पीठ करपाचें आनी कोर गऱ्याक लावपाचें तातूंत तुमकां काळुंदरां लागतलीं आनी तुमच्या सेफ्टीक लागून तुमी आतां फिशींगेक वयतां जाल्यार लांब हातीचे बानियेन घालात कारण वत भरपूर आसता काळीं जावपाक शकता आनी कॅप घालपाचें आनी फिशीगेंक वचून आरामात बसपाची आनी फिशींग करपाची आनी मेन म्हणल्यार फिशींगेक पाशियेंस जाय मनशाचें पाशियेंस फिशींगेक ना जाल्यार तुका नुस्ते कशेंच लागपा ना